اس اسمارٹ واچ کی کوالیٹی بہت بڑھیا ہے اس کا بیلٹ اور لیدر کا ہے اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے ڈائل جو ہے پریمیئم ہے اس میں واچ فیسیز بھی بہت اچھے اچھے بہترین طریقے کے ہیں اور اس واچ میں چارجنگ بیٹری لائف بھی بہت اچھی چلتی ہے سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ یہ واچ ڈیلیور ہوئی تو اس کی پیکیجنگ بہت اچھی تھی سیف طریقے سے پہنچایا گیا تھینک یو